मैं उज्जैन से तारीख सत्ताइस तेईस फरवरी दो हज़ार चौबीस को उज्जैन से देवास जा रहा था जिसमें मेरा फोर वीलर गाड़ी से जा रहे थे गाड़ी से जा रहे थे उसमें मेरा परिवार बैठा हुआ था और सभी लोग थे ओर दो चार मेरे इष्ट मित्र भी थे और हम लोग देवास जा रहे थे तो ओ ड्राइवर जो बैठा था उसको सर्दी खाँसी हो रही थी तो उस पागल ने न तो न तो उसने मास्क पहना ना कुछ सेफ्टी करी तो उसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी आई हमको सर्दी खाँसी हो सकती थी हमको दिक्कत आ सकती थी उससे ओ हाँ वह पहने यह गंदी उसकी सीटें बहुत सारी गंदी थी ओर उसने गाड़ी में साफ सफाई नहीं रखी थी और ऐसी गाड़ी में हमको वह ले गया इससे हमको भी तकलीफ़ आ सकती है तो हम उसकी शिकायत करते हैं और हमको ऐसी गाड़ी से बहुत निराशा हुई है ऐसी गाड़ी में हमको जाना नहीं चाहिए लेकिन वह हमको जब यह ले गया और उसने ऐसी गंदी गाड़ी में हमको बिठाया जिससे हमको सर्दी खाँसी हो सकने का डाउट रहता है भय रहता है ऐसी गाड़ी में हमें बैठना नहीं चाहिए और हम उस ऐसी गाड़ी से निराशा व्यक्त करते हैं कि ऐसी गाड़ी में हम कभी नहीं बैठेंगे